جی اگر ہم اردو کے روزنامہ اخبار ہمارا سماج کی بات کریں تو اس سے اکثر ہمیں مقامی قومی اور عالمی سطح پر ہونے والی نئی دریافتوں اور سماجی تبدیلییوں کے بارے میں معلومات ملتی رہتی ہیں حال ہی میں ہمارا سماج میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارے اسرو نے ایک نیا مائیکرو سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کیا ہے جو زمین کے موسم زراعت اور قدرتی آفات پر نظر رکھے گا یہ خبر خاص طور پر دیہی علاقوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس سے کسانوں کو فصلوں کے بہتر منصوبہ بندی میں مدد مل سکتی ہے اخبار میں ایک اور دلچسپ رپورٹ تھی جس میں ہندوستان کے نوجوان سائسدانوں کی ایک ٹیم دریافت کا ذکر تھا انہوں نے پلاسٹک کے کچرے سے ماحول دوست ایندھن تیار کرنے کے لیے ایک تکنیک تیار کی ہے یہ نئی ٹیکنالوجی نہ صرف آلودگی کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے بلکہ توانائی کے متبادل ذرائع میں بھی اضافہ کرے گی تعلیم کے شعبے میں ہمارا سماج نے دہلی کی ایک سرکاری اسکول میں چلنے والے ہیپی کلاس روم پروگرام کا احوال شائع کیا جس کا مقصد بچوں کی ذہنی صحت بہتر بنانا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا ہے اس اسکیم کو کئی اسکولوں میں آزمایا جا رہا ہے اور اس کی مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں ان خبروں کے ذریعے ہمارا سماج نہ صرف معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ قارئین میں سائنسی اور سماجی شعور بھی پیدا کرتا ہے